मैंने अभी हाल ही में एक जीन्स का पेंट मंगवाया था जो कि मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा मैंने एक साइट से मंगवाया था जिससे मैंने जब वो दिखाया गया मुझको प्रोडक्ट तो वो कुछ और था जब वो मेरे पास आया तो उसका बहुत डिफरेंस था उसका एक तो कलर बहुत जो फेड हो चूका था बहुत गाढ़ा डार्क कलर था और उसमें दिखाया बहुत हल्का कलर था और उसी के साथ वो जब उसकी जो फिटिंग थी वो जो मैंने साइज मँगवाया था जिस नाप का मैंने मँगवाया था वो उस नाप से बहुत छोटा था तो जिसकी वजह से वो मैं पहन भी नहीं पा रहा हूँ और जो उसका कलर है वो पहले से खराब ही है मतलब खराब आया ही है और बाकी उसका जो है वो साइज़ वो भी सही नहीं है तो बिल्कुल वो पहन नहीं पा रहा हूँ मैं